شاہجہانپور کی ترقی کے اعتبار سے یہاں پر جو ہے کسی بھی سیاسی جماعت نے کوئی بہت بڑا کام ایسا نہیں کیا ہے جو یہاں کی لوگوں کو روزگار مل سکے یا اس طرف کام کیا ہو ایسا کوئی بھی دھیان نہیں دیا گیا ہے ابھی تک یہاں پر شاہجہانپور میں جو ڈپلپمینٹ کو آگے بڑھایا جائے لوگوں کو روزگار ملے یہاں پہ مزدوری پیشہ زیادہ ہیں اور رہی آفسوں کی بات ادھیکاریوں کی بات ادھیکاری آتے ہیں جاتے ہیں سرکاری پلیسیاں پالیسی آتی ہے لیکن اس میں بھی بھیدبھاؤ کے حساب سے ہی کام ہو جاتا ہے اس لیے یہاں کی جو مین عوام ہے ان کو اس کا لابھ کم مل پاتا ہے دوڑنا بہت پڑتا ہے لابھ کم مل پاتا ہے جس وجہ سے عام جن بہت پریشان ہوتا ہے تو جو بھی ادھیکاری آتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے کام کرتے ہیں کچھ اچھے بھی آتے ہیں اس میں اچھے کام کر جاتے ہیں جو کچھ عوام کو کسی وقت یوجنا کا فائدہ ہو جاتا ہے جیسے بات لیپ ٹاپ کی رہی تو جس وقت سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی تو اس میں لیپ ٹاپ ملے تھے بچوں کو لیکن اس سرکار نے تو ایسا کچھ دیا نہیں ابھی وعدے کیے تھے لیکن جو جو بچے ٹاپر تھے سماجوادی سرکار نے لیپ ٹاپ جب بانٹا تھا تو جنرل بانٹا تھا انہوں نے تو بس ٹاپر چنے جس میں سے ضلع میں چند بچے تھے ان کو مل گئے باقی جو غریب پریوار کے بچے تھے کمزور تھے وہ بچارے منھ دیکھتے رہے ان کو کچھ نہیں مل پایا ان سرکاروں سے کچھ حاصل ہی نہیں ہو پایا اس لیے یہاں ریا روزگار اور یہ بچوں کا اس معاملے میں کافی سرکار کا کمزور معاملہ ہے جو جب دھیان نہیں دیتا ہے سرکار کو اس پہ دھیان دینا چاہیے یہاں پہ مزدور پیشہ زیادہ ہے سرکاری نوکریوں میں کم ہیں لوگ اس لحاظ سے سرکاروں کو یہاں پر روزگار کا بندوبست کرنا چاہیے جو یہاں کے لیڈران ہیں ان کو دھیان دینا چاہیے کہ کچھ ایسی یوجنائیں یہاں پہ شاہجہانپور میں لائیں جس سے بےروزگاری کم ہوئے لوگوں کو آرام ملے